جہاں تک دیكھنے میں آ رہا ہے ہمارے ضلع گوتم بدھ نگر میں ہاسپٹلس كا نظام ہیلتھ کیئر كا نظام اب پہلے سے بہت بہتر ہوچكا ہے كہ اب جگہ جگہ پر ہاسپٹلس ہے گورنمینٹ ہاسپیٹلس ہے بلڈ سروسیز ہے ہیلتھ كیئر سینٹر ہے بچوں كے جو ہے بیبی سینٹر ہے نرسنگ ہوم ہیں ہر جگہ پر كلینک جو ہے موج موجود ہے كہ آج اگر كسی كو چوٹ ایمرجنسی اگر پیسنٹ میں بھرتی كرانا ہو تو وہ آسانی سے اپنا ٹریٹمنٹ كروا سكتا ہے كہ سیوائیں اپلبدھ ہیں لیكن ان سب كے ان سب سیواؤں كے بعد ہونے كے باوجود بھی كچھ چیزیں ہمارے ضلع میں غلط ہیں جیسے كچھ سروسز ہیں لیكن وہ صحیح سے صرف مالداروں كو میسر ہیں کہ آپ انہیں غریبوں كو میسر نہیں ہے كہ آج مالدار آتا ہے ہاسپیٹل میں بنا كسی فیس كے بنا كسی لائن كے اس كو ایڈمٹ كرلیا جاتا ہے لیكن جب باری غریب كی آتی ہے تو اس سے پرچے بنوائے جاتے ہیں یہاں جاؤ یہاں سے پرچی لاؤ اتنی فیس جمع كرو پہلے فیس جمع كرو تب آپ كو ایڈمٹ كیا جائے گا ان چیزوں كا سامنا كرنا پڑ رہا ہے یہ چیزیں بہت غلط ہیں